कोण उलयतां

हय हयय सांगा सांगा हय हय बरोबर

अच्छा

ताची प्रगती म्हणची जाल्यार खुबूच बरी केलां म्हणजे फाटल्या वर्सा पांचवेंत जेन्ना ताणी हांगासर केल्ली सुरवात शिकपाक तेन्ना खंयतरी ताका वळणाची गरज आसली म्हणजे ताच्या मदी तो हुनर आसलो ताच्या मदीं ती उमेद आसली शिकपाची पूण ताका कळनासलें ते कशे करपाचे कितें करपाचें आतां एक वर्सा शिकता शिकतां तो ताणी खूब बरी प्रगती केलां ताका कळपाक लागलां म्हणजे पांचवेंत आसताना कितें जाताले ताच्या तकलेंत सगळे विचार आसताले पण ते कागदाचेर कशे उतरपाचे जर हें चित्र आसा जाल्यार त्या हुबेहुब दिसपा खातीर रंग कशे तरेन खंयचे खंयचे रंग वापरले जाल्यार ते बऱ्या तरेन हुबेहूब दिसतले हाची ताका जाण नासली आजुन आमी एक्सट्रेक्ट आर्ट बीन भुरग्यांक दिवना कित्याक आमकां दिसतां आजून तरी तांची वय तांचो वयोगट ल्हान आसा तर तांकां मनान येता ते काडपाक आमी दितात तर चडशे आमी तांकां निर्सगाची चित्रां काडपाक दिलां आनी एकाद दुसरे आमी तांकां पोटरेट चित्रा म्हणजे फुड्यांत आमी तांकां कितें वस्तू दवरून ती बीन काडपाक सागलां येस येस